मोटिवेटेड आनी फोकस्ड जावपा खातीर हांव पेपर वाचतां कांय बुकाय वाचता बरे बरे लेखकांची बुकां वाचतां मागीर जायते अशे चर्चा सत्र वा खंचे लेख जे आसात ते वाचता चर्चा सत्रांनी वांटेकार जाता आनी थंयच्यान थोडे थोडे करून प्रोत्साहन मेळटा मोटिवेशन मेळटा आनी हांव डायरीय बरयता केन्ना केन्ना सदां तशें बरयना केन्ना केन्ना विसरता पूण चडश्या दिसांनी हांव डायरी बरयता जे हांव म्हाज्या जिवितांत किदें जाता सदां सदां किदें किदें जाता तें हांव बरयता आनी म्हाजी बरोवपाची चडशी जी भास आसा ती कोंकणीच आसता चडशे वेळार इंग्लीश वा हिंदी हांव केन्नाय चुकोन अशें बरयता तें बीन चड बरयना एक दोन तीन कडवी कविता जर कविता जर जल्ली जाल्यार दोन तीन क कडवी बरयता पूण कोंकणीन म्हाजे बरोवप चड जाता